भारत के सब से महत्वपूर्ण त्यौहार होली दिवाली रक्षाबंधन मकर संक्रांति ईद गुरु नानक जयंती यह होते हैं इस में हमारे को छुट्टियाँ भी रहती हैं इस्कूलों की छुट्टियाँ रहती हैं ऑफिसों की छुट्टियाँ रहती हैं मकर संक्रांति इस लिए मनाई जाती है क्योंकि तिल गुड़ से रिलेटेड और पतंग उड़ाना कई जगहों पर गुड़ी पर्व मनाया जाता है होली रंगों का त्यौहार कहलाता है होलिका दहन होता है उस दिन होलीका को जलाया जाता है और रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार होता है भाई बहन की रक्षा करने का वादा करता है और बहन भाई को राखी बनती है दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं और दिवाली इस लिए मनाई जाती है क्योंकि राम जी अयोध्या आए थे वनवास पूरा कर के लक्ष्मी जी की पूजा होती है फटाके जलाए जाते हैं नए वस्त्र पहने जाते हैं घर की सफ़ाइयाँ रंग रोगन किया जाता है ईद के दिन बहुत सारी ईदें होती है जैसे बकरा ईद होती है ईद मुला मिलादुन्नबी होता है बकरा ईद पर बकरे काटे जाते हैं और इस तरीक़े से वो मानते हैं गुरु नानक जयंती गुरु नानक जी का त्यौहार है गुरु नानक जी प्रकट हुए थे उनको बहुत साल हो गए हैं पाँच सौ साठ साल हो चुके हैं उनकी जयंती पर गुरुद्वारा जाते हैं गुरुद्वारों को सजाया जाता है वहाँ पर लंगर होता है